पहाड़ पर चढ़ने के लिए तो हट रस्सी मज़बूत होनी चाहिए क्योंकि अगर रस्सी कमज़ोर या फ़िर अच्छे से नहीं बंधी होगी तो गिरने के चांसेज़ होते हैं और पहाड़ पर जाते समय हमें खाना रहने के लिए और रस्सी मज़बूत ही लेनी चाहिए क्योंकि रस्सी बहुत ही ज़्यादा अहम इंपोर्टेंट चीज़ है कि अगर रस्सी ही हमारी मज़बूत नहीं होगी तो हम ऊपर नहीं चढ़ पाएँगे उससे और इससे लोगों लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि इसमें है न रिक्स रहता है बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि अगर है न ज़रा भी अगर पैर फिसला या फ़िर रस्सी छूटी तो हमारे मतलब खतरा का चांसेज़ रहता है कि बहुत ज़्यादा खतरा रहता है इसमें चढ़ने में अगर ऊपर रस्सी अच्छे से न बंधी हो तो अगर वह छूट जाए या फ़िर रस्सी टूट जाए तो इसके चांसेस होते हैं इसलिए लोग इस पर बहुत ज़्यादा घबराते हैं लोग गो रॉक क्लाइमिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ऊँचाइयों पर चढ़ने का शौक होता है और नए लोग इससे इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें न यह फ़स्ट टाइम रहता है कि उनको डर रहता है कि अगर ज़रा सा भी खसके हम लोग तो कुछ न कुछ हो सकता है